जोंनि हारिमुनि फोलेरारि उनमोन्थाइखौ रैखा खालामनायनि थाखाय सुबुरुनफोरा जाबाय जोङो जोंनि राव हारिमु गाननाय जोमनाय गासैखौबो गुबुन हादोराव गुबुन हारिनो गुबुन जाथिनो गुबुन जायगायाव थांनानै देखायहैनांगोन होनब्लासो जोंनि हारिमु फोलेरारि उनमोन्थांथिया रैखा जागोन

दामनाय देनाय मोसानाय गाननाय जोमनायजों जोङो जोंनि हारिनि काल्सार आरो बायदिसिना गेजेराव